पहिले टी वी पर अहाँ अपने सभ केबल द्वारा फिलिम या कोइ शो देखैत छलियै पर आब सेटलाइटके द्वारा ही टी वी पर प्रोग्राम देखै छी लेकिन पहिलऽ से बहुत अच्छा क्वालिटीके पिक्चर प्लसमे सु बहुत अच्छा प्रोग्राम भी टी वी पर चलैत छै आओर अपन सभ बहुत अच्छा से प्रोग्राम देखैत भी छियै आओर अपन मतलब शोके बारेमे टाइमिङ्ग भी पता रखैत छियै कि कोन टाइममे कोन शो चलतै ओहिके लेल समय पहिले से चुनि कऽ रखैत छियै आओर काम भी निपटा कऽ रखैत छियै आओर देखऽ लेल बहुत उत्साह मनमे रहैत छै कि एहि टाइममे ई शो चलतै

भी बहुत सारा शो चलैत छै टी वी पर ओहि सभकेँ टाइमिङ्ग पहिले से हमरा अहाँकेँ पता रहैत छै आओर ओकरा देखऽ लेल बहुत मनमे उत्साह रहैत छै